टका हम एना जेना मम्मी पप्पा किछु टका देलकए तऽकुछ खर्चा करलिये किछु हम्मे अपना पास राखि लेलिए जैसे अहिना करिते करिते एक दू महिनाके बाद हमराके किछु पैसा मिल जाइत छै जहिसँ हमरा आरके एना पैसा ठीकठाकसँ ध्यान रखए छिए आओर कोइ चीज जरूरी पड़ैछै तऽ ओएह पैसाके फिर काम भए जाइत छै आओर जेना बैंकके सवाल भेले बैंकमे हमरा आरके खाता तखन दिनक पड़ल रहै इसकुलके लएके खाता खुलेलिऐ जहिसँ सरकारी सेवाके कारण होइत छै हमरा आरके सेवा मिलैत छेै कभी इसकुलके पैसा आबैछेै जैसे बच्चाकेँ कॉपी किताब इसब खरीदए लए मिलैत छै आओर बचतके माम मामलेमे कहल जाइत छेै तऽ हमरा आरके ई रहै कि सिम्पल साधारण भाषामे घरसे जे पैसा मिलैत छेै आओर सरकारजे पैसा देए छै ओएह बैंकमे बहुत बैंक जे छै सबसँ अच्छा व्यवस्था छै जहिसँ पैसा सुरक्षित रहैत छेै आओर बचत रहैत छेै आओर समय समय पर पैसा बैक द्वारा जे छै बढ़ैत रहैछै नहि आओर ओ सरकारकेँ लिए निर्धारित रहैत छै जहिसँ पैसाके देखरेखके सम्भावना सरकार आओर बैंकके अधिकारी सबके पास रहैत छेै म्यूचुअल फण्ड तो हमलोगके पास रहए जहिसँ एफ डी भेलय पचास लाखके ई भेलै आओर एल आइ सी लए ले छै जैसे प्लान जैसे लाइफ इन्स्योरेन्स जैछे आ जीवनबीमा जेकरा कहैछे ओ हमरा आरके ठीक ठाक चलए छै